वो आइस क्रीम का ऑडर देना था हमें अभी तो वो बारिश का मौसम चल रहा है तो ज़्यादा नहीं चाहिए दस पन्द्रह पेटी भेज दीजिए और वो वो चॉकलेट फ़्लेवर वनीला फ़्लेवर ई सब ज़्यादा चलता है

हाँ वो भी स्ट्रॉबेरी ज़्यादा मत भेजो वो थोड़ा कम चलता है ये मतलब अभी बारिश का मौसम चल रहा है ना तो ज़्यादा आइस क्रीम नहीं लेते हैं लोग और मई जून गर्मी के मौसम में ज़्यादा वो होता है उस टाइम आप उस टाइम ही ज़्यादा भेज दीजिएगा अभी थोड़ा कम ही भेजिए कल ही भेज दीजिए अगर आपको ओ कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो कल ही भेज दीजिए वेनि मतलब सबका दस दस पेटी भेज़ दीजिए और कितने पैसे वो मतलब पेटी के हिसाब से पैसे लेते हैं या आप पहले से पैसे देना पड़ेगा या आप आओगे जब डेलिवरी हो जाएगा तब आप पैसे देने से होगा मतलब डेलिवरी के बाद भी पैसे देने से होगा तो वो बटरस्कॉच का दस पेटी और वो वनीला का दस पेटी और चॉकलेट का भी दस पेटी भेज दीजिए और वो स्ट्राॅबेरी फ़्लेवर का पाँच पेटी भेज दीजिएगा ठीक है उसका भी दस पेटी मैं बोली न बटरस्कॉच का दस पेटी वनीला का दस पेटी और चॉकलेट का दस पेटी और स्ट्राॅबेरी फ़्लेवर का पाँच पेटी दीजिए उसका कम दीजिएगा वो थोड़ा कम चलता हएँ

अब नहीं दस बजे ऊ डेली ऊ डेलिवरी हो सकता है तो अच्छा है क्योंकि दुकान तभी चलता है दस बजे दुकान खुलता है दस बजे हाँ ठीक है ठीक है कोई बात कोई बात नहीं ठीक है हाँ ठीक है हाँ हाँ ठीक है तो कल पक्का भेज दीजिएगा हाँ रखिए